ہیلو عمار میں گھر بنانے پر غور کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ کا بینک ایسے مقاصد کے لیے ہوم لون فراہم کر سکتا ہے بالکل میں منصوبوں پر کام کر رہا ہوں اور میرا اندازہ ہے کہ تعمیر کی کل لاگت دو لاکھ کے لگ بھگ ہوگی میں اس کی تعریف کرتا ہوں میرے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہے جس پر میں تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیا اس سے قرض کی رقم یا عمل متاثر ہوتا ہے یہ جان کراچھا لگا میں ابھی کچھ عرصے سے آپ کے ادارے کے ساتھ بینکنگ کر رہا ہوں اور میں آپ کی خدمات سے کافی مطمئن ہوں میں ہوم لون کے لیے درخواست دینے کے بارے میں کیسے جاؤں معقول لگتا ہے سود کی شرح اور ادائیگی کی مدت کے بارے میں کیا خیال ہے کیا ان کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں یہ جان کر اچھا لگا عمار میں اپنے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھنے اور آپ کی مدد کی تعریف کرنے کے لیے پرجوش ہوں کیا میں اس پر مزید تفصیل سے بات کرنے کے لیے ملاقات کا وقت طے کر سکتا ہوں یہ کامل لگتا ہے میں ضروری دستیا دستاویزات جمع کروں گا اور پھر میٹنگ ترتیب دینے کے لیے آپ سے رابطہ کروں گا آپ وقت آپ کے وقت اور مدد کے لیے آپ کا شکریہ عمار تم بھی عمار شکریہ